ये कहली की भोंट अहाँ गिरेलियै यऽ कतेक बेर ओ भोंट गिरेलियैया तऽ केना केना गिरबै रहै भोंट पहिले केना गिरबै आब केना गिरबै छै हँ हँ हँ

हूँ हूँ हँ ककरा ककरा भोंट गिरेलियैया अहाँ सब ककरा गिरेबै हम ओ मोदीजी बढ़िआँ काम धाम करै छै दिलेसर दिलेसर काम ओकरे छियै मोदियेजीकेँ तीर छाप तीर छाप मोदियेजीकेँ छियै तब तब हमहुँ गिरा दियै ओकरे भोंट हँ सहीसँ बोलू ने ओकरे ने गिरेबै हँ से देखियौ बढ़िआँ जकरा देलियै भोंट अहाँ ओकरे तब हमहुँ दए देबै

बढ़िआँ काजो बढ़िआँ करै छै मोदीजी मोदीजी मोदीजी ये दीदी मोदीजी बढ़िआँ काजो करै छै ई जन जनता कऽ हँ जब मोदीजी बढ़िआँ करै छै काम धाम तब तऽ ओहए ने ओकरे ने देलियै भोंट तब हमहुँ दए दै छियै ओकरे

हँ हँ जकरा जकरा सबके बेसी दिलेसर काम होयतै कहलियै तब दिलेसर काम ओकरे छियै कहलू ओकरे छियै बिधायक ओकरे देबै भोंट तीर छाप कऽ तीरे छाप पर तब देलियै रहूँ तब हमहुँ सब दए देबै तीरे छाप पर चलु तब ठीक छै तब ओकरे भोंट दए देबै हमरो आओर कऽ पाँच गोरे दश गोरे कऽ सङ्ग कए कऽ लेने जाइत छियै पचीस गोटेके हँ

हूँ हँ